हाँ मैं ऐसे एक लघु उद्योग के बारे में बता सकती हूँ जैसे हमारे ग्रामीण समुदाय में एक बार जो बांस से और छेंद से जो बनाए जाते थे पौधे टोकरी शोकेस में रखने का गुलदान वगैरह चटाई बड़ी बड़ी मेट जो कुर्सी को बीनना ये सब चीजें वो जब बनाते थे तो उनने पहले धीरे धीरे तो उनका व्यवसाय उतना अच्छा नहीं था लेकिन फिर जब वो व्यवसाय चला तो लोग डल्ले शुपे झाड़ू सब उन्हीं लोगों के पास से खरीदने लगे और ये तो हमारी आम जरूरत की चीज़ें हैं तो इस लघु उद्योग ने हमारे समुदाय को जो है वो एक अच्छा सफल प्रयास हमने देखा है आज उनकी पीढ़ी भी ये व्यवसाय करते आ रही है और इनमें उनको काफ़ी इनकम हो जाता है जैसे अगर वो गाँव में नहीं बेच पाते हैं तो बाहर ठेके से अपना सामान दे देते हैं और उनके हाथों में इतना अच्छा कला है कि कितने सुंदर सुंदर आइटम वो बनाते हैं तो कोई भी व्यक्ति बिना खरीदे नहीं रह पाता है इसलिए वो उनका एक लघु उद्योग ऐसे सफल हुआ है फिर साथ में उन्होंने धीरे धीरे उसको और बड़ा लिया है जैसे कुछ लोगों के पास ज़्यादा पैसा होने पर उसने सब्जी की दुकान डाल लिया हो या साथ में मतलब एक साथ दो तीन छोटे छोटे व्यवसाय करके हमारा जो ग्रामीण समुदाय लघु उद्योग चला चला के आगे बढ़ रहा है